हैल्लो हां जी रिशव होर बोला दे हां जी सर बोलो हां जी सर बोलो सर स्कूल ते रोज़ जंदा ओह् घरा दा नेईं सर इ'यां नेईं आक्खो

सर में निं आई सकदा सर में थोह्ड़ा बमार आं इ'यां सर थोह्ड़ा बखार बखूर होई गेदा हां डाक्टरै गी दस्सी आया हा सर मेरे बल्लो खु'ल्ली शूट ऐ तुस अप्पूं सिद्धा करी लैओ उस्सी नेईं नेईं नेईं आखदे सर लागा में चक्कर